کاشت کاری ہم لوگوں کی ایک بہت بری پہچان ہے ہم لوگوں نے بچپن سے ہی کاشت کاری کے بارے میں سیکھا ہے کاشت کاری ہمیں خیال میں ہر ایک کے بس کی بات نہیں کیوںکہ اس کے اندر جو محنت لگتی ہے وہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ایک کسان ہی جانتا ہے کہ کاشت کاری کیا چیز ہوتی ہے کاشت کار جب اپنی فصل کو دیکھتا ہے اپنی محنت کا پھل پاتا ہے تو اس کے اندر جو خوشی ہوتی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوتی ہے کیوںکہ کسان جب کاشت کار ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ بارش کا موسم ہو یا گرمی یا سردی کا موسم بلکہ اپنی دھن میں وہ سب لت کر کے اپنی مشن اور اپنے کام میں مسلسل لگا رہتا ہے لوگوں کو جو اناج یا جو پیداوار حاصل ہوتی ہے وہ کسانوں کی بدولت ہی ملتی ہے کاشت کاری اگر نہ ہو تو پوری دنیا میں اناج کی کمی پائی جائے گی اور سب اناج کمی ہوگی تو پوری دنیا میں بھوک مری عام ہو جائے گی کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا تو کاشت کاری اور کسان ہم تمام لوگوں کی شان ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے کسان بھائیوں کے اوپر فخر کریں